हल्लो हां जी हां जी हां जी मां पार्लर मां पई ॻाल्हायां हा अपरलिप्स ऐं फ़ॉरहेड या उनजो कुल टोटल मिलाए करे टे सौ रुपिया आहे ऐं ख़ाली थ्रेडिंग जो अथव अगरि वैक्सिंग कराएण में आहे अपरलिप्स में त ब सौ रुपिया आहे न त पंजह रुपिया आहे हा ओ थ्री जो फ़ैशियल अढाई हज़ार थिए हा ओ थ्री जेको सुठो वारो सभिनी खां हां जी हां जी न ओ त नॉर्मल में आहे नॉर्मल में आहे हो सभु तरह जा नॉर्मल जेके आहिनि या फ़्रूट वारा आहिनि उहे घटि आहिनि हा हूअं शुरूआत त असांजा हज़ार खां आहे लेकिन तव्हां पुछियो इनकरे मां तव्हांखे ॿुधायां पई अघि हिनमें हा ऐं पर ॾाढो सुठो आहे घट में घटि तव्हांखे ख़ुदि नज़र ईंदो त केतिरो फ़रकु नजर ईंदो उनमें हा हा हा भले हां जी हा पैकेज त हा हा पैकेज त ॾाढो वॾो आहे अगरि जीअं बैक्सिंग ऐं ही हो पंद्रहं ॾींहं डेली अचिणो पवंदसि त हुतां शुरू त पंजवीहें हजारे खां वठी लख ताईं आहे असां वटि हा हा हा हा हा रिंग सैरिमनी करिश्मा करिश्मा फ़ैशियल सां गॾु थींदो आहे ऐं उनजी मतिलब टिनि ॾींहं पहिंरीं हिक दफ़ा फ़ैशियल थींदो आहे वरी ॿिए ॾींहं स्किन जो टाइमिंग थींदी आहे तंहिंखां पोइ मेकअप थींदो आहे हा लंबो हलंदो ब्राइडल जे लाइ असांखे पंद्रहं ॾींहं खपनि अगरि महीनो पहिरीं थी अचे त हिकु ॾींहं छॾे हिकु ॾींहुं सॼे शरीर जो मसाज सॼे शरीर जी वैक्सिंग ऐं मूहुं त ॾाढो घणो पैडीक्यॉर मेनीक्यॉर हा सभु सभु सभु सभु हुनमें हा हा हा पर हुनजो अघि वधीक तई जेको महीनो ईंदो हिक ॾींहं छॾे हिक ॾींहुं अचे यां लॻातारि पंद्रहं ॾीअं अचे अचिणो रोज ई पवंदसि मैनीक्यॉर पैडीक्यूर हा नाखुननि जो शेप ऐं इहो ऐं अॼकल्ह त प्लास्टिक जा नाखुन बि ओॾीमहिल ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि उचा लॻंदा आहिनि ऐं फ़र्स्ट क्लास छा आहे नाखुन बिल्कुलु कटे छॾींदा आहियूं हां जी हां जी हा हा हा मेकअप सां अगु फ़ुल फ़ुल हा हा बिल्कुलु हा हा हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल हा हा हा हम्म ओके हा उहो तव्हां पहिरीं बुकिंग कंदा त ओतिरियूं छोकिरियूं वधीक घुराएबियूं जीअं फ़टाफ़ट जल्दी सां थी वञे उहा असीं कोशिशि कंदा आहियूं ऐं हुनजो चार आहे पंज हज़ार ऐं मेकअप ऐं हेयर स्टाइल ख़ाली मेकअप ऐं हेयर स्टाइल कुझु पाइनो करिणो कोन्हे त ॿ हज़ार हा हा हा हा हा हा हा हा पूरा पंज हज़ार हम्म हा छोकिरियूं मोकिलींदासीं उन हिसाब सां जीअं की ईअं न थिए की तूं मु मुंहिंजे रूम में अच मुंहिजे रूम में ईअं कोन्ह थींदो हा सत रूमनि में ई सत छोकिरियूं मोकिलींदासीं हम्म हम्म हा हुन करे असांजूं बि छोकिरियूं आहिनि थोरियूं बुकिंग ते हलंदियूं आहिनि त उन्हनि जे लाइ असां बंदोबस्तु कयो आहे न ब्राइड खे त हिते ई तयारु करिणो पवंदो ब्राइड खे त हिते ई तयारु पंजाह हज़ार लख ताईं जेको वठंदा आहिनि न पैकेज उन खे असीं रिंग सेरीमनी ऐं शादी में हिकिड़ो भेण खे या कुझु खे फ़्री में बि ॾींदा आहियूं मेकअप कॉम्लीमेंट्री ॾींदा आहियूं हा हा हा हा हा हो ॾिसी वठो तव्हां मुंहिंजो कम पसंदि ईन्दो ज़रूर हंड्रेड परसेंट ओके